ہاں ہلو وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ہاں آپ ویٹر بول رہے ہیں قاسم میں پوچھنا چاہتی جو ریسٹورینٹ چل رہا ہے تو وہ اس کا کیسا مطلب ماحول ہے کیا ہے کیسے دیکھ بھال کرتے ہیں آپ اچھا اچھا بائی دی میں مطلب کہ اگر کوئی اس میں سے غصہ والا کسٹمر آ گیا تو اس کا خاص طور پہ کیسے خیال رکھتے ہیں ہلو اچھا اچھا بل بل پے میں کچھ اگر پرو مطلب دقت آتی ہیں تو ہلو ہلو بل اگر بل پے میں کچھ دقتیں آ رہی ہیں کسٹمر کے ساتھ تو اس کو اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں کہ نہیں اچھا اچھا صاف صفائی سب اچھا سے رہتی ہے

کچن میں جی میں بہار پٹنہ سے بول رہی ہوں اور کچن وغیرہ مطلب جو بھوجن بنتا ہے جو بھی کھانا وغیرہ تو اس کا مطلب اچھے سے بنایا جاتا ہے نا ہاں ہاں میں چیک کرنے آؤں گی ٹھیک ہے